हीअं त मां ॿारहें दर्जे में आहियां पर मां अहिड़ो परे त अकेले सफ़र न कयो आहे पर मां अकेले वियो आहियां थोरो हितां खां घटि में चयूं त पंजुवीह किलोमीटर परे हिकु जॻहि आहे जिते मूंखे एग्ज़ाम ॾियणी हुई हिकु दफ़ो त गाॾी हुई घर में ऐं ममी बि पपा बिज़ी हुआ त मां चयो हलो मां अकेलो ई वञी थो वञा त मां अकेलो वियुमि उन खे एग्ज़ाम ॾियण लाइ ऐं ॿियो त मां हुते चयो की अगरि एग्ज़ाम आहे त एग्ज़ाम में ॿ कलाक हुई ऐं मां चयो पोइ सॼो ॾींहुं मूंखे पोइ शाम जो घरु अचिणो आहे त मां चयो घुमी बि ईंदुमि त मां वियुमि मां एग्ज़ाम ॾिनी ऐं मां हुते वञी करे मुंहिंजो अन हुते एग्ज़ाम ॾेई करे पोइ मां निकितमि त मूंखे आहियो पासे में बि भई पासे में ई हिकु भई बीच आहे त बीच में वञा मां बीच में वञी करे मां हिकदमि मां शांतीअ ते वेठुमि हिकदमि शांती न कोई माण्हू ॻाल्हाइण लाइ न कोई माण्हू असांखे कोई हैरान करे मां पंहिंजे पैसा पंहिंजे सां गॾु शांतीअ सां विही करे हिकदमि जेकी भई मुंहिंजी लाइफ आहे उहो ॾिसा पियो की भई इहा लाइफ आहे एग्ज़ाम ॾेई करे आयुमि एग्ज़ाम सुठी वई हुन ई ख़ुशीअ में बि हुउमि ऐं ॿियो हुते बीच ते विही करे मुंहिंजो मग़ज़ु हिकदमि हेॾो शांति थी वियो की मूंखे जाम सभु पियो वणे जीअं त मां ईअं चवां त मूंखे हिकदमि मज़ो अची वियो हुओ ऐं मां अकेलो हुते वियो हुउमि उहो मूंखे जाम वणियो ऐं मां इहो त चवे की भई जॾहिं मां कॉलेज में वेंदुमि त हिकु वॾी ट्रिप अकेले ज़रूरु कंदुमि जय झूलेलाल